हमारे यहाँ त्योहारों पे पूड़ी सब्जी और खीर हलुवा मिठाइयाँ लड्डू वगैरह बनता है सब्जी की विधियाँ जैसे सब्जी को काट लें काटे के बाद उसको धुल लें पानी से धुलने के बाद लहसुन मिर्चा अदरक प्याज लहसुन काट के उसे मसाला बना के कराही में तेल डाल के उसे छौंक दें फिर थोड़ा सा पानी डाल के रख दें पक जाए उसके बाद पूड़ी जैसे कि आटा को गूँथ लें गूथे के बाद उसके छोटा छोटा चकई काट के उसे बेल के कराही में तेल डाल के तेल थोड़ा सा लाल हो जाए उसमें पूड़ी डाल दो तो पूड़ी तैयार हो जाती है अगर खीर बनाना है तो खीर बनाने के लिए दूध चीनी और नारियल और काजू बादाम जो भी आपके पास है सब उसमें डाल दो डाले के बाद उबल जाए उसके बाद उसे ढंक दें ढके के बाद पाँच मिनट गैस पे रखे के बाद उबल जाए तो उसे बंद कर दो गैस को उसके बाद वो बंद हो जाएगा और सेवईं है तो सेवईं के पहले उसे पहले भूँज लें घी में भूजे के बाद उसे निकाल दें थोड़ा पानी एक लोटा या गिलास में डाल के उसे पकने दो फिर उसमें शक्कर डाल दो शक्कर डालने के बाद शक्कर डाल दो पक जाए फिर उसमें दूध डालो और क्या नारियल वगैरह जो है काजू बादाम डाल दो फिर उसमें सेवईं उतार के सेवईं डाल दो सेवईं आपका तैयार हो जाएगा लड्डू बनाने के लिए बेसन को भूंज लो और क्या कहते हैं बेसन के भूजने के बाद उसे घी या वगैरह तेल ओल में उसे वो कर के ठंडा हो जाए तो उसे बाँध लो बाँधने के बाद आपका लड्डू तैयार हो जाएगा और मिठाइयाँ हैं तो दूध को दूध को खोवा बना के वो गाढ़ा हो जाए उसमें शक्कर डाल दो शक्कर डालने के बाद आप उसे गर्म गर्म